ग्रामके लोकसब पौधा अपन लगबऽके लेल विचार लेलहुँ जेना हमर बड़का बुजुर्ग भऽ गेला पिता भऽ गेला चाचा भऽ गेला बाबा भऽ गेला गाँवके समाज भऽ गेला हुनकासँ राय विचार लेलहुँ की हमरा अपन पौधाके लेल की पड़त तऽ हुनका सबसँ विचार प्राप्त

आओर पौधा बचाबऽके जानकारी हुनकासँ प्राप्त कयलहुँ जेना पौधा हम लगेलिए पौधाके लगेलाके बादमे ओइमे कै टाइम पानि पड़तै तऽ हमर बड़का बुजुर्ग समाज बतेलथि की ओइमे तीन टाइम पानि दियौ खाद दियौ यूरिया दियौ तऽ सब किछु अपन अपन टाइमसँ अहाँ ओइमे दियौ अहाँके पौधाके विस्तार करैके पौधाके बढ़िआँ बनाबऽके अइ तऽ ओकरा टाइमसँ अहाँके सब किछु देबऽके पड़त जेना खाद हम टाइमसँ देलियै खाद देबऽसँ पहिले पहिले हमरा पेड़के कोरियाबऽ पड़तै मतलब खोदऽ पड़तै जमीनके माटिके जड़िमे जे माटि छै ओइ माटिके पहिले खोदबै हम

मिट्टी जब खुदि गेलै तऽ मट्टीके मतलब जब हम तोड़ि देलियै ओकर जड़िके मट्टी हटेबै फेर ओइमे खाद देबै फेर खाद देलाके बादमे पानिसँ हम पटेबै पानिसँ पटेलाके बादमे फेर हम ओइ पौधाके बचबऽके लेल ओइमे टाइम टेबुलसँ पानि देबऽके कार्य करबै खाद देबऽके कार्य करबै मतलब किछु कीटनाशक दबा छींटऽके कार्य करबै तखने हमर पौधा बढ़िआँसँ विस्तार हेतै हमर पेड़ पौधा ग्रामके अच्छा रहतै जब हमरा अपन ग्रामके पेड़ पौधाके अच्छा करैके तऽ हमरा पेड़ पौधापर ध्यान देबऽ पड़तै आओर हम अपन पेड़ पौधाके टाइमसँ टेबुलसँ अपन खाद पानि कीड़ाके दबाइ सब चीजके टाइमसँ जखने हम पौधामे देबै तऽ पौधा अपने आप अच्छा हेतै जाहि सँ हमर पर्यावरण ठीक हेतै हम हमर ग्रामके स्वास्थ ठीक हेतै जाहिसँ हमरा ऑक्सिजन प्राप्त होइए किएक तऽ पेड़ नहि हम लगेबै तऽ कार्बन डाइआक्सायड जे हम छोड़ै छियै ओ कहाँ जेतै हम जे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छियै ओ तऽ पेड़ प्राप्ति केलक आओर पेड़ जे हमरा ऑक्सिजन दैये तऽ कार्बन डाइआक्सायड पेड़ जब धारण केलथि तेकरा बादे हमरा ऑक्सिजन अहाँके जे पेड़ छोड़ै छै हवाके तऽ ओइसँ हमरा ऑक्सिजन प्राप्त होइए तऽ पेड़ पौधा बचेनाइ पेड़ पौधाके बचाबऽके लेल हमरा दबाके खादके पानिके अइ सब चीजके विशेष ध्यान राखऽ पड़तै जब तक हम अइ चीजपर ध्यान नहि देबै तऽ ओ पेड़ पौधा हमर बढ़िआँ केना भऽ सकै छै पेड़ पौधा हमर बढ़िआँ नहि हेतै तऽ हम ग्रामके आदमी स्वस्थ केना हेबै जब हमरा स्वस्थ होबऽक अछि आओर हम

पेड़ पौधाके विस्तारसँ लगेबै विस्तारसँ ओइपर ध्यान देबै तऽ सब किछु नोर्मल सी बात छै की सब ठीक हो जेतै